میرے خیال میں تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشہ وارانہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تعلیم تو بہت ہے لیکن ہنرمند لوگوں کی بہت کمی ہے اس تعلیم میں کچھ لوگوں کو سلائی سکھا دینی چاہیے یا کارپینٹری کا کام سکھا دینا چاہیے اور اسی طرح پلمبرنگ کا کام بھی سکھا دیں جس سے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی آ جائے کیونکہ اس کمی کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود انسان کی ترقی نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں بےروزگاری بہت ہے اور کام بہت کم ہے ہم لوگوں کو اور ہماری حکومت کو اس طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے جس سے ہماری تعلیم اور ہمارا پیشہ ترقی یافتہ ہو